साढ़े ग्रांऽ बिच्च जेह्ड़ा जादा दुद्ध य़ूस होंदा ऐ ओह् होंदा ऐ गायें दा जां फिर होंदा ऐ जां मंज दा क्योंकि जादा अगर दुद्ध साढ़े इद्धर गायें दा जां मंज दा यूस होंदा ऐ क्योंकि अहीं पैकट आह्ला दुद्ध जेह्ड़ा ऐ ओह् घट्ट य़ूस करदे आं घर पैकट आह्ला दुद्ध जेह्ड़ा ऐ ओह् सेह्त बास्तै बी ठीक निं होंदा होर बच्चें बास्तै बी ठीक निं होंदा अस जादा अगर गाएं दा दुद्ध खन्ने आं गायें दा दुद्ध जेह्ड़ा होंदा ऐ ओह् सेह्त बास्तै बौह्त बधिया होंदा ऐ ओहदे कन्नै ताकत मिलदी ऐ अच्छे बच्चें बास्तै बी अच्छा होंदा ऐ होर मंज दा दुद्ध बी होंदा ऐ ओह् बी बौह्त अच्छा होंदा ऐ इस करके असीं जादा साढ़े ग्रांऽ बिच्च जेह्ड़ा दुद्ध बिकदा ऐ ओह् होंदा ऐ जां तां गायें दा जां तां मंज दा इत्थें लोकें अपने घर घर गाइयां रक्खी दियां न लोक जादातर य़ूस घर ई करदे न दुद्ध पैकट आह्ला दुद्ध अस बौह्त घट्ट य़ूस करदे इद्धर साढ़े ग्रांऽ बिच्च बी बड़ा घट्ट य़ूस होंदा ऐ पैकट आह्ला दुद्ध जादातर दुद्ध जेह्ड़ा ऐ ओह् एह् य़ूस होंदा ऐ गायें दा गायें दा दुद्ध साढ़ी सेह्त बास्तै अच्छा होंदा ऐ अस जादातर दुद्ध ओह् ही यूस करदे ऐ बच्चे साढ़े ओह् ही दुद्ध पींदे ऐ असीं जो बी करने आं घर जां किसे घर जाना ऐ दुद्ध जेह्ड़ा देना होंदा ऐ ओह् गायें दा ही लैन्ने आं जादा गाईं दा दुद्ध साढ़े बास्तै बौह्त अच्छा ऐ पैकट आह्ले दुद्ध बिच्च इक ते अच्छा निं होंदा इक ते मलाबटां बड़ियां होंदियां होर इक ते डेट दा पता निं लगदा कदूं दा ऐ कदूं दी पैकिंग ऐ कदूं दा नेईं ऐ इस करके असी गां साढ़े जेह्ड़े इद्धर ग्रांऽ बिच्च दुकानें उत्ते बी जेह्ड़ा दुद्ध ऐ ओह् असीं पैकेट आह्ला घट्ट य़ूस करने आं पैकेट आह्ला अस यूस करगे फिर साढ़ा बच्चें लिए बी निं ठीक ऐ साढ़े लेई बी निं ठीक ऐ इस करके इद्धर मतलब जादातर ग्राएं ग्रांऽ बिच्च दुद्ध जेह्ड़ा ऐ ओह् असी गायें दा जां मंज दा य़ूस करने आं क्योंकि मंज दा जूस दुद्ध बी अच्छा ऐ दूसरा दुद्ध बी गायें दा बी अच्छा ऐ क्योंकि असीं मतलब पैकेट आह्ला दुद्ध जादा पीह्गे साढ़े बच्चें लेई बी निं ठीक ऐ ओह् साड्डे लेई बी निं ठीक ऐ साढ़े ग्रांऽ बिच्च जेह्ड़ी दुद्ध दी अच्छी मतलब बोल बोलेआ जाए ते साढ़े ग्रांऽ बिच्च सब कुछ जेह्ड़ा ऐ ओह् दुद्ध जेह्ड़ा साढ़े इत्थें जादा य़ूस होंदा ऐ ओह् साढ़ा एह् ही दुद्ध होंदा ऐ साढ़े ग्रांऽ बिच्च कोई बी लोग पैकेट आह्ला दुद्ध यूस निं करदे ओह् एह् ही चांह्दे ऐ ते साढ़ा दुद्ध जेह्ड़ा गायें दा ही य़ूस होए साड्डे ग्रांऽ बिच्च बौह्त अच्छे दुद्ध दी अच्छी मतलब सब कुछ ठीक ऐ दुद्ध अच्छा मिलदा अच्छे रेट दा मिलदा ऐ पैकेट आह्ला दुद्ध साढ़े इत्थें कोई य़ूस बी निं करदा होर ना ही कदें दिक्खेआ ऐ असें कोई जादा जादा दुद्ध जेह्ड़ा ऐ गायें दा ही य़ूस करने आं